जी बोलिए हेलो नमस्ते बताइए

आप आप कहाँ से मतलब कि आपने हमारी बस से यात्रा कब की थी तो आपने बस की यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी अच्छा अच्छा जी तो आपके लिए फिर बस पर गई है जी हमारी बस जाती है बताइए नहीं माता जी यह हर बार तो ऐसा नहीं होता है कल की असुविधा के लिए हमें खेद है लेकिन यह कार्य दिन तो नहीं होता वरना हमारी बस तो सबसे मतलब कि समय पर पहुँचा देती है और जी तो आपके यहाँ कितने बजे बस आई थी जी अरे जब तो आपने कितने लोगों के साथ अपनी यात्रा सम्पन्न की थी अच्छा तो आपको सीट भी सीट मिल गई थी कि नहीं मिली थी

अच्छा आपको सीट भी नहीं मिली थी नहीं तो आपके इस जो बस है उसके खिलाफ़ हम ज़रूर कारवाही करेंगे और कंडक्टर की

नहीं तो आपको आपने यह कंप्लेन करने में दो दिन का समय लिया आपको उसी वक़्त वहाँ बस में दिए गए टोल फ़ी है वह जो नंबर होता है उसपर आपको करके तुरंत आपको इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी पर आपने अभी भी हमको नहीं बाहर एक बस में यह जो जो नंबर एक दिया रहता है उसके नंबर पर ज़रूर कॉल करके जितनी भी असुविधाएँ हों उनको ज़रूर बताना चहिए फ़िलहाल हाँ आपने हमारे हम तक यह बात पहुँचाई है तो हम आपकी असुविधाओं के लिए सबसे पहले तो आपसे माफ़ी माँगना चाहेंगे अपने ट्रैवल्स के तरफ से और इनको भविष्य में और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और जो आपके जी हम यह यही आगे से यही कोशिश करेंगे कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर यह आपके सुसमय सही समय पर ले जाए और सही समय पर लाए और यात्रियों को असुविधा ना हो आपने हमें यह इस बात से औगत कराया है इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद माता जी